मां जूनागढ़ जी आहियां त असांजे जूनागढ़ में ईअं त ॾाढा वस्तू ॾाढी जॻहियूं मस्तु मस्तु घुमण जी हितां जी हिक वस्तू मां त सॼो टाइम जेॾी महिल मूंखे वञण जो टाइम मिले या जेॾी महिल मूंखे वञण जो मौको मिले त मां पंहिंजे परिवार सां गॾ हुते पिकनिक करणु वेंदी आहियां मां मुंहिंजे मित्रनि सां गॾ बि हुते वेंदी आहियां मूंखे जाम मज़ो ईंदो आहे उन स्थड़ जी हवाऊं हुन स्थड़ जो वातावरण उन स्थड़ जी हिक दिव्यता ऐं असांजे शंकर भगवान जो इहो ॻामु असांजे जैन भॻिवान जो इहो छा मज़ो थो अचे हुते हिक आ आवाज़ु घूंघट सभु हूंदो आहे पर हा मज़ो बि एॾो ईंदो आहे हिक खाली समय में हुते आंनदु मिलंदो आहे असां हुते वञी करे में ग्रुप में बि वेंदा आहियूं त असां असां परिवार बि वेंदा आहियूं पर ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हुते वञी असां गेमूं रमंदा आहियूं हुते नवीं नवीं बगीचाऊं आहिनि त हुते राइडूं वाइडूं आहिनि त ॿार गॾु वठी विया हुजूं त हुते ॿारनि सां गॾ बि असांखे मज़ो ईंदो आहे ऐं ॿारनि खे बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे सुबुह जो विया हुजूं त राति कीअं थी वञंदी आहे त उहा बि असांखे ख़बर न पवंदी आहे हेॾी मज़ो ईंदो आहे पोइ हुनजे अंदरि आहे गिरनार पर्वत कॾहिं कॾहिं सियारे में असां हुते बि चढ़णु वेंदा आहियूं हुनमें त एॾी घुमण जी शयूं आहिनि त तव्हां ॻाल्हि ई न छा पुछो छा त मज़ो थो अचे त छा त वणनि थियूं हुते खाइण पीअण बि वरी सभु मिली थो वञे त पाण खे ॿियनि हंधि जॻहियुनि ते वञण जी को माथा कुटी न थींदी आहे हुते ई पाण वेठा हुजूं हुते ई पाण रमंदा आहियूं ऐं हुते ई असां खाईंदा पीअंदा बि आहियूं त असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे